बेंक नि सोमोन्दै बुङोब्ला जोंनो बेंक नि गोनांथि जायो मानोना बेंक आव जों गोबां रोखोमनि बेंक आव जों फैसा दोनथुमो आरो फैसाखौ आखाइयाव लाबाय थायोब्ला गोमानायनि गोमानायनि सान्स थायो बेनिखायनो बेंक आव दोनथुमो आरो बेंक खौ बेंक खौ गोनांथि जायो मानोना अनलाइन खामानिफोराव माबाफोर गोनांथि जायोब्ला बेंक खौ होनाय जायो आरो बे बेंक एकाउन्ट नामबार आव फैसाया हाबो बेनिखायनो बेंक खौ गोनांथि जायो मानसिफोरनो गोनांथि जायो आरो दानि जुगाव बेंक एकाउन्ट आ थाब्लानो फैसाखौ आखाइयाव लानांलाया मानोना गासैबो गासैबो मबाइल जोंनो खालामजोबनो हायो बेनिखायनो बेंक आ जोबोद गोनांथि बेंक गैयाब्ला मानसिया दानि जुगाव खाना बायदि मानोना बेंक गैयाब्ला नोङो गासैबो खामानियावनो साक्सेस जानो हाया मानोना अनलाइन खामानिफोराव बेंक गैयाब्लानो खामानिखौ मावफुंनो हाया बेंक एकाउन्ट होआब्लानो गासैबो खामानिखौ मावफुंजोबनो हाया बेनिखायनो जों बेंक एकाउन्ट खौ गोनांथि जाथारो बेंक एकाउन्ट आव जों फैसाखौ दोनथुमो मानोना आखाइयाव लाबाय थायोब्ला गासै गोमानो आरो गोमानायनि सान्स आ बारा जायो बेनिखायनो बेंक एकाउन्ट आव दोनोब्ला बेंक आव दोनोब्ला जोङो समयबादि लायनो हायो आरो नांगौ समाव बख'नो हायो बख'नो हायो आरो आरो बेंक एकाउन्ट खुलिनो थाखाय सासे सुबुंआ मोगा मोगि जानाङो मानोना बेंक मेनेजार फोरा गोबां रोखोमनि थायो गोबां रोखोमनि मानसिफोर थायो बेनिखायनो सोरखौबा मोजां मोननो हागौ सोरखौबा गाज्रिबो लोगो मोननो हागौ बेनिखायनो मोगा मोगि जानाङो गोबां खैफोद आरो मोजांजोंबो संसाराव गोबां रोखोमनि सुबुं थायो बेनिखायनो बेनिखायनो बेंक एकाउन्ट आव बेंक खौ लानांगौ बेंक एकाउन्ट आव गोबां रोखोमनि खामानि आरो बेंक एकाउन्ट जों लोब्बा थानाय ए टि एम कार्ड खौ मोनफायो मानोना ए टि एम कार्ड खौ गोसो जाब्लानो मानि बेग आव लानानै बेरायो आरो आरो